मैम नमस्ते ऐसा की हम उसको फल सा चाहिए सेब मुझको यहाँ पर मेरे घर शादी पड़ा है है ये क्या रेट पड़ेगा मुझको आ आप ना केला वेला भी चाहिए मुझको

तो मुझको अ ज्यादा चाहिए होगा तो कुछ पर्सेन्ट छूट रहेगा की क्या

तो आपका दुकान कहाँ प पड़ेगा मुझको आना पड़ेगा कहाँ पर आना पड़ेगा

तो मुझको पचास किलो सेब चाहिए हाँ पचास किलो चे सेब चाहिए ब अँ मान के चलिए की हमको सौ सौ दर्जन केला चाहिए ब अंगूर उंगुल का अ कैसे मिलेगा साठ रुपये किलो उसका रेट क्या है साठ रुपये किलो है तो ठीक है दुकान कब खुलता है आपका दस बजे हर दिन खुलेगा या जो बंद रहता है बीच में

तो मुझको एक कुंटल सेब चाहिए आ केला सौ दर्जन चाहिए हँ अंगूर भी चाहिए पचास किलो हँ तो रेट सही अँ हाँ तो रेट सही लगाइए त हम आएंगे म मैं दुकनदार भी हूँ मुझसे में सप्लाई भी करता हूँ बेचता भी हूँ कल जैसे चुकुंदर उकुंदर मिल जाएगा चुकुंदर खीरा चाहिए मुझको अँ

त चुकुंदर कैसे रेट हे हाँ आ खीरा तीस रुपये किलो हाँ मोसंबी ओसब्बी मिलेगा जैसे संतरा